दिक्खो में इक गल्ल आक्खना चाहन्नां कि अगर इंग्रीडिएंट्स दी गल्ल आवै फिलहाल अगर साढ़े कोई बी सब्जी बनदी जेह्ड़ी साढ़े कल्चरे च कोई सब्ज़ी बनदी पैह्ले दे नंबर ते यूज़ करदे गंडा होई आ थोम होई जा होर धनिया होइया ओह्दे बाद मसाले होइये बिच इक अद्धे ते ओह्दे बाद फिलहाल वेजिटेबल दी गल्ल आह्ग वेजिटेबल आस्तै मसाले बी अस बड़े यूज़ करदे ताकी थोह्ड़ी चटपटी सब्जी बनै कि के इ'त्थें दे लोकें ई चटपटी सब्जी खाना जादा पसंद ऐ ओह्दे बाद अगर मतलब कट दी गल्ल वेजिटेबल बिच ऐसियां बी होंदियां जि'नें ई चीरियै बी रखी सकदे चीरियै बनदियां बिच ऐसे होंदे जि'नें ई पैह्लें उवालदे बिच बिच ऐसियां होंदियां कि मतलब जि'नें ई सिर्फ पानी बिच उवालियै रक्खो ओह्दे बाद बनियै तेआर होई जंदियां फ्ही असें सिर्फ खानियां होंदियां ओह्दे बाद दिक्खेआ जा ते गंडा अगर नेईं गंडे दी गल्ल गंडा अस पैह्लें यूज़ करदे गंडा नेईं होऐ तां गंडे दी डंडियां होइयां ओह् यूज़ करदे थोम दे ऑलरेडी यूज़ होंदा होंदा अच्छा कुछ कुछ बिच घर ऐसे न जिं'दे घर गंडा थोम नेईं खंदे न ओह् इ'यां गै वेजिटेबल बनांदे ते इ'यां गै उ'नें ई तेलै ई धड़कू उड़दे फिलहाल इ'त्थें देहें कुकिंग बिच साढ़े होंदियां चु'ल्लियां चु'ल्लीं इस्तेमाल जादा करदे चु'ल्ल होंदी जिं'दे थ'ल्लै लकड़ी लाई यूज़ करदे कड़ाई दे बिच आइयै में ते जेह्ड़ा मेरा सेट ते में इ'यां करना होना पैह्लें में चीरना होना गंडा फिर गंडा चीरियै फिर थोम फिर बसार नमक मर्च बगैरा मसाला बगैरा मसाले बगैरा होइया फ्ही मतलब बनाइयै ते थोह्ड़ा उसी स्पाइसी बनाने दी कोशश करना होना ते उ'दें मेरा ते जेह्ड़ी इ'यै होंदा कि गंड्डा थोम चीरियै ते सब्ज़ी सुब्जी अस जल्दी बनाऊ दे